इमोशन जिसलै दिक्खो देश भक्ति गाना होए तां देश गी लेइयै जेह्की वफादारी होंदी ऐ देश गी लेइयै जेह्का प्रेम होंदा तां ओह् साढ़ी सिंगिंग च लभदा थोह्ड़ा नेहा ते अगर भजन गाने होऐ तां भगवान आस्तै जेह्की प्रेम ऐ तां ओह् लभदा मतलब कनवे कि'यां करना अ'ऊं कोई इन्नी जैदा बड्डी परफार्मर निं ऐ पर इ'यां कोशिश इ'यै रौंह्दी कि जेह्का बी गीत जा जेह्का बी भजन गाह्चै जां जेह्का बी गीतड़ू गाह्चै ओह् दिलै कन्नै गाह्चै ते मतलब कि ओह् इमोशन जेह्का ऐ ओह् फीलिंग जेह्की ऐ पूरी फील करियै गाह्चै जिसलै भजन गाना होऐ भगोआन गी चेता करियै गाना ते हून बस उनें ई गै चेत्ता करना ते अक्खियां बंद करियै उनें गाना ते जिसलै कुतै इ'यां पंदरा अगस्त पर मौका थ्होंदा जां कुतै बी स्कूलै च मौका थ्होंदा जां कुतै बी अगर इ'यां देशभक्ति गीत गाना होऐ तां उस्सी फ्ही उस स्हाबे कन्नै ओह् देश दे जेह्का प्रेम ऐ उस्सी फील करियै गाना दिक्खो इ'यां गीतड़ू शितड़ु होई गेआ ब्याह्ई शयाई गाने होन तां ओह् इ'यां नै गाई ओड़ने मतलब कि इ'यां मजे मौज मस्ती आस्तै ओह् कोई इन्ने सीरियस थोह्ड़ी ना होंदे मौज मस्ती अस सोचिये गाई ओड़ने ते उस स्हाबै गै बस करी ओड़ना परफार्म इन्ना थोह्ड़े सोचना होंदा